हमारा एक मित्र है जो कि यही माला फुल का काम करता है औ वो ले जा करके माला फुल बेचता वह अपनी अपना व्यवसाय भी चला रहा है और ये सब धार्मिक में आते हैं हम लोग भी जा करके वहाँ फूल चढ़ाते हैं और लोगों को भी साथ में ले जा करके वों यही सब धर्म के काम लगे हुए हैं बाकी और खेती बाड़ी से तो उतना है नहीं यही सब अपना धर्म में जो धार्मिक काम में नहीं हैं उनका जो है जिंदगी नष्ट है हमेशा इंसान को चाहिए कि हमेशा धर्म के काम में लगे रहें और व उससे भगवान को के पूजा पाठ करने से वो जो है अपना भी जो है दिन वो हमेशा जो है सुरक्षित और सूखीमय रहता है तो इसलिए धार्मिक काम से हमेशा जो है ख़ुशी में दिल रहता है और ख़ुशी रहते हैं बाकी वो फुल और फुल भी वहाँ बेज ते हैं और जिससे की मेरा व्यवसाय भी चलता है और अगरबत्ती वगैरह माला उम मारे अगरबत्ती और ये सब चीजें वहाँ बेजते हैं औ वहाँ जो है सब चढता है भगवान को और इस जिसके लिए ये सब धार्मिक काम में आ जाते हैं उसे हमको पैदा मिलता है हम अपने खेती बाड़ी में अपने दिन रात में उसको खर खर्च करते हैं तो इसलिए जो है आप